मां पंहिंजे नंढपण में ई योग जो महत्व ॾाढो समुझो छो त मूंखे बचपन में जुखाम जो असर ॾाढो निजलो थी पियो मूंखे पोइ मां कंहिं गुरूअ वटि वियसि उन मूंखे योग सेखारियो ऐं योग सिखण सां मूंखे ॾाढो ॾाढो फ़ाइदो पियो जंहिंमें मूंखे जुखाम में फ़ाइदो पवणु लॻो योग सां ॾाढो ड जीअं गुरूअ टीवीन में ॾिसणु लॻियसि ऐं पोइ मां शादी करे आयसि त मुंहिंजनि ॿारनि खे बि योग ॾाढो वणंदो उहे बि मूं सां गॾु गॾु योग करणु लॻा ऐं जीअं पाण खे गुरूअ जो महत्व आहे तीअं गुरू योग जो बि गुरूअ खां योग करण जो महत्व ॾाढो आहे असां गुरू वटि वेंदा हुआसीं ऐं उते उन वटि योग सिखंदा हुआसीं ऐं त मुंहिंजे ॿारनि खे बि ॾाढो वणंदो हो असांखे जुखाम में बि ॾाढो मूंखे फ़ाइदो थियो ऐं मुंहिंजे शरीर जे लाइ बि ॾाढो सुठो योग सां ऐं योग योग सां करण सां शरीर में फ़ाइदो थींदो आहे जीअं पाण खे डॉक्टर खां दवा बीमारियूं बि हटी वेंदियूं आहिनि ऐं पाण पंहिंजे हिसाब सां योग नथा करे सघूं छो त उन्हनि जे सिखण सां वधीक पाण खे शरीरनि खे फ़ाइदो थींदो आहे